खेल मतलब देखै छिए जेना खेल मतलब बैट बॉल जहिआ खेलैलए तऽ खेल मतलब नहि बाजना करना चाही नहि मतलब धोप धाप करना चाही आजकलके जेना देखै छिए खेल खेलैलए जाइए बैटे बॉल खेलैलए जाइए तऽ ओकरा जा कऽ धोपि दैए तऽ ओ बच्चा सब खेल नहि सकैए लेकिन देखिऔ खेलो एकटा खेल होइ छै समुदाय खेल होइ छै जे कि खेल बहुत महत्व होइ छै जे कि खेल मतलब नहि हेतै तऽ बच्चा सबके मोन कोना बहलतै जेना भऽ गेल किरकेट भऽ गेल बैट बॉलिङ्ग भऽ गेल ई सब खेल खेलना चाही ओकरा लिए जाकऽ कोइ रोकटोक करतै तऽ ओ रोक नहि करना चाही खेलमे रोकटोक नहि होइ छै जे कि भऽ गेल बॉलिङ्गे करैए मतलब किछु भी एहन तरहके होइ छै तऽ ओकरा नहि करना चाही तब फेर जाकऽ की कहै छै जेना बैटमिन्टन होइए बैटमिन्टने कोइ खेलैए तऽ ओकरा रोकि दै छै